भारतमे स्वास्थ सेवा प्रणाली केहन अछि से तऽ नहि कहब लेकिन हमरा क्षेत्रमे बहुत स्वास्थ सेवा प्रणालीसँ जुड़ल बहुत एहन समस्या अछि जे बहुत तकलीफमे अइ आओर एकर तुलना अन्य देशसँ तऽ हम बिल्कुले नहि कऽ सकैत छी हमरा आस पासमे अस्पताल आओर क्लिनिक सेहो अछि लेकिन आइके क्लिनिक आओर अस्पताल नहि अइ आ क्लिनिक अस्पताल ओहि समयके अइ जाहि समयमे हमर जन्म तक नहि भेल रहय ओहि समयके क्लिनिक आओर अस्पताल अइ लेकिन आइ एहन ओहि क्लिनिक आओर अस्पतालके बदहाल भेल अछि जे ओहिमे ने डाक्टरके व्यवस्था छै ने ऑपरेशन थियेटरके व्यवस्था छै ने कोनो नर्सके व्यवस्था छै ने कोनो एम्बुलेन्सके व्यवस्था छै नहि कोनो ओहिमे दबाइ भेटक सुविधा छै तऽ ई सब जे सुविधा जे ई असुविधा जे भऽ रहल छै से तऽ स्वास्थ्य प्रणालीसँ जुन जुड़ल बहुत एहन असुविधा भऽ रहल अइ आओर इएह कारण अइ जे एहि चुनौतीके बहुत स्वा सामना करय पड़ैए दोसरमे स्वच्छता स्वच्छता सेहो नहि छै लम्बा कतारके बात करैत छी तऽ लम्बा कतार केना लगायल जाय जहन डॉक्टर ओतय उपस्थित रहतै तखने ने ओहि चीजके लेल लम्बा कतार लगायल जेतै सामर्थ्य सेवा सेहो नहि किछ नहि छै जखन डॉक्टरेके अनुपस्थिति रहैत छै डॉक्टरसभके सर भारत सरकार अपन समयपर जे हुनकर तनख्वाह छनि से तऽ देबे करैत छनि लेकिन एतय समयपर जे छै से क्लिनिकमे या हॉस्पिटलमे उपस्थित नहि भऽ पबैत छथिन जाहिके कारण हमरासभके एतय एहि क्षेत्रमे हेल्थसँ जुड़ल बहुत समस्या होइए आओर ओहिसँ के वजहसँ हमरासभके एतयसँ कमसँ कम पैंसठिसँ सत्तरि किलोमीटर दूर हमरासभके इलाज करवाबयके लेल जाय पड़ैए एहने एतयके समस्या छै हेल्थ डिपार्टमेन्टके आओर हॉस्पिटल आओर क्लिनिकके जे मतलब अगर राति बिराति ककरो अगर एगो सांपो काटि लेलक तऽ ओहि चीजके लेल जे छै से एतयसँ जे छै हमरासभके पैंसठिसँ सत्तरि किलोमीटर जाय पड़ैत छै जब इन्सान हॉस्पिटल पहुँचैत छै पहुँचैत पहुँचैत रास्तेमे जे छै से खतम भऽ जाइत छै तऽ हम तऽ इएह कहब जे हमरासभके ओम्हरके जे हेल्थ डिपार्टमेन्ट छथिन जे भी आओर जे क्लिनिक आओर हॉस्पिटल छै से ओहिमे जे छै से बिलकुल भी ओहि चीजके से सुविधा नहि छै ओहि लेल भारत स्वास्थ्य सेवाके तऽ नहिए कहब लेकिन हमरा क्षेत्रमे जे छै से एहिसब चीजके तऽ एखनो जे छै से असुविधा छै आओर आसपासमे जे भी अस्पतालसभ छै से मतलब अस्पताल हमरा जन्मसँ पहिलेके छै लेकिन ओहिके सुविधा जे छै एखनो किछु नहि छै सिर्फ नाम मात्रके लेल ओ प्राथमिक उपचार केन्द्र छै बस आओर किछु नहि